جی جی بتائیں ہوں ٹھیک ہے ہم ہم ٹونٹی ڈیز تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں ڈائگنوز کے علاوہ کیا چیزیں ہیں اس میں ہوں ٹھیک ہے کیا تو ٹھیک ہے پہلے بھیجیے ہم دیکھتے ہیں اور پورا اس کا ڈیٹیل مجھے بھیجیے پہلے ڈیٹیل جب بھیج دیں گے جی یہ آپ کی بہتر ہے کہ آپ میرے کلینک پر آئیں کلینک شام کو آٹھ بجے تک کھلی رہیں گی لیکن آپ کو چھ بجے تک ہی آنا پڑے گا کیونکہ میں چھ بجے تک ہی چھ بجے سے پہلے پہلے آپ ٹھیک ہے چلیے اوکے ویلکم